हांव चित्रां काडटा आसतना चड विचार करना म्हाका जर ऑनलायन खंय एक बरेंशें चित्र दिसलें जाल्यार हांव तें म्हज्या तरेन काडपाचो प्रयत्न करतां हांवें अशीं खुबशी चित्रां ऑनलायन माध्यमांतल्यान पळोवन लेस्नस्क्रीनचेर पळोवन नाल्यार आरक खंय तरी एक चित्र पळोवन तें काडिल्लें आसा ऑफलायन सुद्दां निवज पेपराचेर खूबशी बरी बरी चित्रां आसता आनी ऑनलायन म्हणटकीर पिंटरयेस्ट इंस्टाग्राम अशें ऑनलायन प्लेट फोर्मा वयल्यान आमकां खुबशी चित्रां सहज दिसतात ती हांव काडपाचो प्रयत्न करतां चित्रां काडटा आसतना ब्रश वोटर कलर्स ट्यूब कलर्स किंवां अन्य काही क्रेवोन्स स्केच पेन्स पेन्सील कलर्स असले कलर्ससांचो उपयेग करता मागीर तांच्या बरोबर एक कनवस नाजाल्यार एक पेपर लागता त्या व्हायट पेपराचेर आमी ती चित्रां काडूक शकता चित्रां काडच्या पयलीं एक पेन्सीलीचो वापर केल्लो आसता पेन्सीलीन तें पयलीं चित्र कशें येतलें हें समजून घेवप आसता तें ताच्या पेपराचेर वा केन्वासाचेर काडून घेवप आसता आनी मागीरच ताका रंग करप आसता